टीवी शो के बिज़नेस के बारे में सुनते हैं और सुनकर उस आधार पे जो है बिज़नेस शुरू करते हैं बिज़नेस शुरू लोग कर देते हैं बिज़नेस शुरू होने के बाद जो फायदा देखते हैं और लोग भी बिज़नेस करने लगते हैं बिज़नेस के लिए लोग आते हैं संपर्क बनाते हैं कैसे शुरू किया जाता है कैसे क्या होता है क्या फायदा है क्या नुकसान है अगर समझ में आ जाता है तो और लोग करते हैं और सारा बिज़नेस जो है टी वी के ही माध्यम से मालूम हो जाता है कि ये बिज़नेस है इसमें ऐसे ये करना है ऐसे करना है इतना बेनिफिट होगा ये चीज़ लगाना है वो ये करना है इस इस आधार से बिज़नेस होता है लोग डिटेल जो है टी वी से ही हम लोग को सुनने को मिलता है कैसे किया जाएगा किस किस जगह से शुरुआत होगी किस जगह से उसका अंत किया जाएगा और शुरुआत के समय कितना लगाना होगा और लगाने से लाइफ़ में कितना बेनिफिट उस चीज़ से मिलेगा और जो बिज़नेस चल देता है बिज़नेस में बेनिफिट मिलता है तो बिज़नेस और आगे बढ़ता रहता है उसी के देखकर और लोग भी बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं करते भी हैं लोग तो ये सिस्टम वो लोग को टी वी के सारे टेक के बारे में ही सारी जानकारी उपलब्ध होती है उसी से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं देखते हैं अब वो प्राप्त होता है उसी के अनुसार हम लोग जो है बिज़नेस स्टार्ट करते हैं